हाँ मैंने बहुत समय से रामायण जी पढ़ी है और अभी भी पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है समझने को मिला है जैसे राम जी के साथ राम जी जो रहते हैं साथ में तो हमको यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए सबको एक साथ रहना चाहिए और बहुत सी सीख मिलती है जैसे सीता माता से यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक व्यक्ति भी हो जैसा भी हो उससे कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए यह उन्होंने अपने पति के बारे में सती सीता जी ने अपने पति के बारे में बताया चित्रण किया है जैसे उन्होंने अपने राम जी का साथ दिया उन उन्होंने अपना महल त्याग कर राम जी के साथ वनवास चले गए गए और उन्होंने अपना वनवास गरीबी में गुज़रा गुज़ार राम जी के साथ ही रहीं वह और और लक्ष्मण जी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई लक्ष्मण जैसा हो वह अपने भाई और सीता माता का बहुत आदर करते थे आदर करते थे सम्मान करते थे और उनका कभी साथ नहीं छोड़ते थे छोड़ते थे और वह दास बन कर रहते थे उनके और वह कभी कभी मतलब जब कभी पलट कर बात नहीं करते थे बोलते नहीं थे उन्हें बहुत सम आदर सम्मान देते थे थे देते थे जो राम जी कहते थे वही लक्ष्मण जी कह करते थे चाहे वह को कितना भी कठिन काम क्यों ना हो पर वह एक राम जी के कहने पर स कर देते थे कर देते थे और सीता माँ को अपनी माता माता का दरता दर्जा दिया उन्होंने उन्होंने राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी साथ गए उन्होंने कभी उनको साथ नहीं छोड़ा बह अपनी पत्नी को छोड़कर वनवास चले गए और साथ ही रहे और महल भी त्यागा उनके साथ और वह अपनी हस हँसती खेलती ज़िंद गी राम जी साथ रहे वह लोग और उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा और मैंने यह किताब मैंने रामायण जी की किताब रीडिंग